व्यापारके विषयमे हमरा किछो जानकारी न रहलक जइसे परचूनके काम लागि कि हमरा मन करै कि हम करतीह हमहुँ घूम घूमके बेचतीह तऽ मालुम न रहै कहाँ से कोन सामान लाएब कोन सामान कितनामे दी न दी हमरा ई जानकारियै न रहै मनमे सोची कि कथि करू नहि करू कइसे करू कोन काम करू कोइ चीज कामके जानकारियै न रहै कोइ कामे न हम चुपचाप बैठल रही मनमे सोची तऽ घरमे लोक कहै कि काम करऽ तऽ कथि करऽ आब हम कोन चीज करू न करू हमरा तऽ पते न चलै संजोगवश एगो साथी है कैलाश नामके ओ भेँट भेलक तऽ ओ हमरा कहैया कि चचा लागि भतीजाके टाइपमे रहलक तऽ ओ कहलक यौ चचा एगो काम कर बताबै छियौ परचूनके काम तू करऽ ओहिमे तोरा हम सभ बता दै छियौ तऽ ऊहे हमरा सभ किछु बता देलक दोकान देखा देलक समान खरीदा देलक कि अइसे बेचिह अइसे किनीह इसभ चीजके जानकारी देलक शुरु शुरुमे समान किनलियै तऽ जाय घूमै फेरी करै बेचै गाँव घरमे तऽ कोनोमे घटे लागि जाइ कोनो कमेमे बेच दी कोनो कोनोमे दू चारि रुपैआ बेसियौ लै ली मतलब जानकारी न रहैके कारण से कहूँ ऊपर नीचा तनिका दाममे हो जाइ तऽ हम कही कि भाय कस्टमर कोनो कहै कि ओ इतनामे दै छै तू इतनामे देल रहऽ तऽ कोनोके कमेमे दै देलीह ककरो से दू रुपैआ बेसियै लै लेलीह तऽ एहि चीजके जानकारी न रहल तऽ कहलीह अइसे कस्टमर ग्राहक उखड़ जाइ हम एहिके थोड़ा धीरे धीरे बड़ी प्रयास कैलीह कुछ समय बितलक तब जानकारी भेलक जानकारी हौलाके बादमे समझु कि हम आब जान गेलीह तऽ अपने से कारबार शुरू कयलीह तऽ ई चीजके नौलेज मिल गेलक तऽ अपने से खरीददारी करलीह बेचैके जानकारी मिललक आब बहुत बढ़िऑं से जानकारी भए गेलक अपना अच्छा ढङ्ग से कमाए छी खाए छी घूमे छी फिरै छी ओहिमे आब कोइ दिक्कत न है सभ समय आब अच्छा से चल रहल है एहिमे जानकारी हो गेलक कि परचूनके समान कहाँ मिलैया कोन रेटमे मिलैया कइसे मिलैया इस चीजके नौलेज मिल गेलक आब हमरो से कोनो पूछैया कोनो गरीब आदमी ओकरो हम बता दै छियै बौआ रे अइसे अइसे अइसे कर तऽ दू रुपैआ हौतो तऽ ओ भी आदमी सभ देखके बात सुनके करलक तऽ एक आध गोटाके हमहुँ बता दै छी काहे हमरो कोनो एसन आदमी बता देलक तऽ हमहुँ सोचै छी मजबूर रहलीह तऽ ओहि समयमे हमरा कोइ बतेलक आज हमरो सामने कोनो मजबूर आदमी है तऽ ओकरो बता दै छी तऽ ऊहो अपन रोजीमे लगल रहैया बहुत अच्छा से आब करै छी